आं दाखालि दतमानि बुदबार बाजाराव गंसे हाथुरा बायदोंमोन हाथुराया गिलिद दामाबो खम आरो बे हाथुराजों गोबां खामानि मावनो हायो जेरै गाजोल दोनाय अन्थाइ देख्रुबनाय आरो गोबां फिसा फिसा खामानियावहाय बेखौहाय बाहायनो हायो आरो बेखौ जोंनि न'खर सालायनायाव बेवहाय गोनांथार मोनसे बेसाद होननानै आं सानो